ہلو میم آپ کپور بلے بلے ریسٹورنٹ سے بات کر رہی ہیں میم مجھے نا شورمہ رولس آڈر کرنے تھے کتنی پرائز ہے اس کی آپ پرائز بتا دیجیے کتنی کی ہے آڈر کر لی اچھا مجھے آڈر کرنی تھی آدھا کلو اور میم مجھے اور مجھے میٹھے میں بھی مطلب منگانے تھے آپ کے پاس کیا کیا ہے گاجر کے حلوے کی ریٹ کتنی ہے پانچ سو گرام کر دیجیے حلوا اور بھی آپ کے یہاں کی مشہور ڈس کیا کیا ہے اچھا تو دونوں چیز آڈر آڈر کریے میں دونوں چیز شورمہ رول اور کیا ہے وہ گاجر کا حلوہ مجھے نا مطلب آج چاہیے کس ٹائم آپ مجھے شام تک چاہیے ہوگا پہنچ جائے گی ہو جائے ٹھیک ہے اور بی کیا کیا ملتا ہے آپ کے یہاں آپ بتا دیجیے آپ کے یہاں کی مشہور ایک آدھ چیز اور جو آپ کے یہاں ملتی ہوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی آپ یہ دو مطلب شام تک آڈر یہ میرا دو شام تک جو آڈر ہے وہ آپ بھجوا دیجیے گا ٹھیک ہے